जी हाँ हमारे जीवन में कई बड़ी चुनौतियाँ आई हैं जिन्हें हमने उनको बड़ी सरलता और सहजता से पार पाया है जैसे की विद्यालय जीवन में हमारे सामने बहुत सी चुनौतियाँ आई उसके बाद में पारिवारिक जीवन में भी कई प्रकार की समस्या आई जिनसे हम भली भाँति प्रकार आगे निकले